मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती क्योंकि मेरे आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो की मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हो फिर भी बचपन मैंने ग्वालियर में अपना पूरा जीवन निकाला है तो ये जानती हूँ की यहाँ पर एक मानसिक अस्पताल है लेकिन बस इतना ही जानती हूँ और इसके बारे में उतना नहीं जानती